मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो सभिनि खां मुश्किलु वक़्तु उहो हुयो जंहिं महिल मां पंहिंजे कॉलेज जे तेरहें दर्जे में फेल थी रही हुयसि मां तंहिं महिल जाम उदास थी वई हुयसि पंहिंजी रिज़ल्ट ॾिसी करे मूंखे मुंहिंजे ऐक्ज़ाम में ॿ केटी लॻजी वई हुयूं मं हिन सोच में पइजी वयसि त मां पंहिंजे अचणु वारे वक़्त में छा कंदमि मां सुठे तरीक़े सां पास थी रहंदमि या न या मूंखे पढ़ाई छॾणी पवंदी मुंहिंजे पढ़ाई न करण जे वजह सां मां जाम सोच में पइजी वयसि जाम उदासु हुयसि तंहिं महिल मुंहिंजे दोस्तनि ऐं मुंहिंजे घर वारनि मूंखे जाम होसलो ॾिनो होसलो ॾिनो की मूंखे उमेदु न हारणी आहे ऐं मूंखे सुठे तरीक़े सां पास थी रहणो आहे मुंहिंजे ॿिए पेपरनि में तंहिं महिल मुंहिंजी टीचर बि मूंखे जाम मदद कई ऐं मुंहिंजा किताबु पूरा कराइण में मूंखे जाम मदद कई तंहिं महिल मां थोरो उदास हुयसि तॾहिं बि ऐं उमेदु हारे रही हुयसि की मां करे सघंदमि या न पर मुंहिंजी टीचर मूंखे चयाईं की तूं करे वेंदी सुठे तरीक़े सां पास थी रहंदीअं ऐं जंहिं महिल पेपरनि जो वक़्तु आहियो तंहिं महिल मां सुठे तरीक़े सां पढ़ाई कई हुयसि ऐं पेपर ॾिना सुठे तरीक़े सां पर मूंखे जाम टैंशन हुयो ऐं मां सोचां पई की मां पास थी रहंदमि या न पर रिज़ल्ट आई ऐं मां पहिरें नंबर सां पास थी वई हुयसि मुंहिंजो घरु वारा मुंहिंजा दोस्त ऐं मुंहिंजी टीचर मूंखा जाम ख़ुशि थी विया हुया की मां ऐॾे सुठे तरीक़े सां पढ़ियमि ऐं मूं पहिरें नंबर सां पास थियमि इहो वक़्तु थोरो मुश्किलु हुयो पर उहो कटिजी वियो